تلنگانہ میں سب سے بہتر ہسپتال نیمسو ہسپتال ہے کیونکہ وہاں پر بہت ہی اچھی فیسیلیٹیز دی جارہی ہے پیشنٹس کو اور بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ دیا جارہا ہے اور وہاں کے ڈاکٹرس سرجنس جو بھی ڈاکٹرس ہیں وہ بہت ہی تجربات ہے اور وہ ڈاکٹرس ایسے ہیں ان کے بات کرے کرنے کا طریقہ بہت ہی سادگی کا ہے جس سے پیشنٹ اپنی تکلیف کھل کر انہیں بتا سکتا ہے اور اور وہاں کا ٹریٹمنٹ بہت ہی اچھا ہے جس سے پیشنٹ بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جا رہا ہے کیور ہو جا رہا ہے